हैलो अंजी केह् हाल ऐ ठीक ओ होर दुकान खुल्ली दी ऐ अज्ज तोआढ़ी अच्छा ते सब्जी फ्रैश आई दी की नेईं आई दी ना मेरी गल्ल् सुनो में कल दी सब्जी लिती इक ते दो किलो आलूं दो किलो प्याज प्याज शैल शैल नेईं नेईं में मुड़े गी भेजेआ ही कीड़े निकले ओह्दे बिच लुड़ियां निकली शुकर करो में सब्जी च पाए निं ओह् प्याज निं मिं दस्सो अज्ज नए प्याज आए दे न ते होर केह्ड़ी केह्ड़ी सब्जी आई दी भट्ठे कि'यां किलो न बीह् रुपये किलो न सस्ते आए न हून मूली मूली गाजर अच्छा ते मि दस्सो इक कम्म करो तुस घर भजाई उड़गो सब्जी इक कम्म करो दो किलो भट्ठे किलो मूली किलो गोभी पंज किलो आलूं नराते आ दे नि ते डेली आलूं बनने ते तां करियै आलूं पजाई उड़ो आं अद्धे घंटे घंटे च पुजाऊडो ठीक ऐ फिर ठीक ऐ